हमारे यहाँ क्रिसमस का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है और इस त्यौहार में हम लोग एक बहुत बड़े समूह के लिए पकवान बनाते हैं पकवान बनाने के लिए हमें लोगों की भी सहायता हो लेनी पढ़ती है हम लोग पकवान में बहुत सारी मिठाइयाँ नमकीन और केक बनाते हैं क्रिसमस में केक का बहुत महत्व होता है पकवान के साथ साथ हम लोग भोजन भी बनाते हैं भोजन में हमारे यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं नॉन वेज में हम लोग चिकन पुलाव चपाती सलाद पापड़ आदि चीज़ें बनाते हैं और वेज में भी हम लोग तरह तरह की सब्ज़ियां दाल बनाते हैं और हमारे यहाँ का जो वेज और नॉन नॉन वेज भोजन होता है वह बहुत ही स्वादिष्ट होता है